ویلڈنگ شاپ سے بات کر رہے ہیں سر مجھے لیزر ویلڈنگ مشین چاہیے تھی کیا ریٹ ہے اِس کا اچھا دیکھیے سر مجھے ٹھیکہ ملا تھا ایک کے کے آٹومیٹٹ میں تو دیکھ لیجیے مجھے چاہیے تھی مشین یہ نہیں بجاج کی چاہیے تھی مجھے پینسٹھ ہزار بہت زیادہ بتا دیے آپ جی جی جی جی جی جی حُسین آباد

اور جو جی جی جی جی جی جی جی آئیں گے اور یہ یہ پیتالیس ہزار کی آپ بتا رہے تھے یہ کون سی کمپنی کی ہے پینتالیس ہزار یہ بھی بہت زیادہ بتا رہے ہیں آپ اچھی سے جی جی جی تو سَستا نہیں ہوگا بجاج کی چاہیے تھی مجھے سَستا نہیں ہو پائے گا ترسٹھ ہزار تو یہ بھی بہت زیادہ بتا رہے ہیں آپ جی جی جی جی جی ٹھیک ہے ہم آئیں گے تو بات کریں گے